सतीं फेबररी उणिवीह सौ छहासी टीह जनवरी ॿ हज़ार बारहां वीह दिसेंबर उणिवीह सौ पंजासी वीह दिसेंबर ॿ हज़ार सोरहां तेरहीं ओगस्ट उणिवीह सौ पंजाह